کنویں سے پانی نکالنے کے کئی طریقے ہیں جن میں روایتی طریقے جیسے ہاتھ سے پانی نکالنا اور جدید طریقے جیسے برقی موٹر کا استعمال شامل ہے برقی موٹر کا استعمال پانی نکالنے کے عمل کو نہایت آسان اور تیز بنا دیتا ہے اس طریقے سے بڑی مقدار میں پانی نکالا جا سکتا ہے جو کہ زراعت باغبانی یا گھریلو استعمال کے لیے بہت موزوں ہے کنویں سے پانی نکالنے کے روایتی طریقے پہلے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور بالٹی کا استعمال کیا جاتا تھا یہ طریقے کافی وقت طلب اور محنت طلب ہوتا تھا خاص طور پر اگر پانی کی ضرورت زیادہ ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی پیچیدہ ٹیکنالوجی درکار نہیں تھی اور یہ طریقہ ہر کسی کے لیے قابلِ عمل ہوتا تھا برقی موٹر کے ذریعے پانی نکالنے کا طریقہ آج کل زیادہ تر لوگ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے برقی موٹرز کا استعمال کرتے ہیں برقی موٹر سے پانی نکالنا نہ صرف وقت کی بچت کرتا ہے بلکہ یہ زیادہ مقدار میں پانی کو آسانی سے کنویں سے نکالنے کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے برقی موٹر کے استعمال کے لیے اہم اقدامات صحیح موٹر کا انتخاب کنویں کی گہرائی پانی کی سطح اور پانی کی مقدار کے حساب سے موٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے اگر کنواں زیادہ گہرا ہے تو ایک طاقتور موٹر کی ضرورت ہوگی جبکہ کم گہرے کنویں کے لیے چھوٹی موٹر کافی ہوگی اس کے لیے عام طور پر سمرسل سمبرسیبل پمپ یا سینٹریفیوگل پمپ کا استعمال کیا جاتا ہے موٹر اور پمپ کی تنصیب سمرسیبل پمپ یہ پمپ کنویں کے اندر نصب ہوتا ہے اور پانی کی سطح سے نیچے رہتا ہے یہ پمپ پانی کو کنویں سے براہ راست باہر دھکیلتا ہے سمرسیبل پمپ کو صحیح طریقے سے نصب کرنے کے لیے ایک ماہر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی وائرنگ اور فٹنگ مناسب طریقے سے ہو سینٹریفیوگل پمپ یہ پمپ زمین پر نصب ہوتا ہے اور پانی کو کنویں سے کھینچ کر باہر نکالتا ہے یہ عام طور پر کم گہرے کنوؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں ایک موٹر اور پمپ کو کنویں سے جوڑا جاتا ہے اور جب موٹر چلتی ہے تو پانی کھینچ کر باہر نکال لیا جاتا ہے پائپنگ کا انتظام پائپنگ کا نظام بھی برقی موٹر سے پانی نکالنے کے لیے اہم ہوتا ہے ایک پائپ کنویں کے اندر پانی تک پہنچتا ہے اور موٹر چلنے پر پمپ پانی کو پائپ کے ذریعے کھیچ کر سطح پر لاتا ہے پائپ کی لمبائی اور چوڑائی کنویں کی گہرائی اور پانی کی مقدار کے حساب سے منتخب کی جاتی ہے برقی کنیکشن اور حفاظت موٹر کو بجلی کی فراہمی کے لیے مناسب وائرنگ کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ یہ پانی سے جڑا ہوا نظام ہوتا ہے اس لیے حفاظتی اقدامات جیسے ارتھنگ بریکر اور حفاظتی سوئچ کا استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ بجلی کی خرابی کی صورت میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے آٹومیٹک کنٹرول سسٹم جدید برقی موٹر سسٹمس میں آٹومیٹک کنٹرول سسٹمس بھی شامل کیے جا سکتے ہیں جن کی مدد سے پانی کی ضرورت کے مطابق موٹر خود بخود چلتی اور بند ہوتی ہے اس سے بجلی کی بچت ہوتی ہے اور موٹر کو غیر ضروری چلنے سے بچایا جا سکتا ہے برقی موٹر کے فوائد وقت کی بچت برقی موٹر کے ذریعے پانی نکالنا نہایت تیز اور مؤثر ہوتا ہے کم محنت روایتی طریقوں کی نسبت اس میں کم جسمانی محنت کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ مقدار میں پانی بڑی مقدار میں پانی کو نکالنا ممکن ہوتا ہے جو کہ زراعت اور دیگر استعمالات کے لیے ضروری ہے توجہ طلب امور بڑی موٹر کے استعمال میں کچھ احتیاط ضروری ہے کنویں کی صفائی اور موٹر کی دیکھ بھال پر خاص توجہ دینی چاہیے